आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले एप यूट्यूब इंस्ट्रा फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम बहुत सारे एप हैं जिनके माध्यम से हम बहुत दूर दूर की खबरों को जान सकते हैं जैसे यूट्यूब के जरिए हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और दू दीन दुनिया की सारी खबर हम यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं फेसबुक के के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं जिन्हें हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं जहाँ पर हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम के माध्यम से हम बहुत से ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहाँ हम पढ़ाई से रिलेटेड सारी बातें पी डी एफ बहुत से कुछ सेंड कर सकते हैं मोबाइल के जहाँ कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं फायदे में जैसे आज मोबाइल मोबाइल के जरिए हम घर बैठे अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं एक दूसरे से जुड़ सकते हैं मोबाइल के जहाँ कुछ बहुत सारे फायदे हैं वहाँ पर मोबाइल के कुछ नुकसान भी हैं जैसे आजकल बच्चे मोबाइल में बहुत एडिट हो चुके हैं जो मोबाइल में दिन दिन भर वीडियो गेम्स में लगे हुए रहते हैं और पढ़ाई पढ़ाई को छोड़ वो मोबाइल का ज्यादा यूज करते जा रहे हैं